बायकिं हानजाजों लोगो जानानै गुबुन बायकारफोरखौ लोगो मोननायनि साबसिन राहाफोरा जाबाय फ'नाव रायज्लायनानै लोगोसे जि पि एस मेप लकेस'न

सार्च खालामनानै वाट्सएपजों कानेक्ट खालामनानै मेसेन्जारजों कानेक्ट खालामनानै जोङो सासे लोगोखौ लोगो हमनो हायो आरो मोनसे बाथ्रा बेयाव सोंलु सिखारदों नों हारसिं बायकिं खालामनो मोजां मोनो औ आं हारसिङैबो बायकिं खालामनो मोजां मोनो मानोना हारसिङै बायकिं खालामोब्ला गावनि गोसो बायदियै माने दाबसे जायगानिफ्राय गुबुन दाबसे जायगासिम थांनो हायो लोगोनि हेफाजाब लायालासिनो जेरावखिजाया बेयावनो थाथ'नो हायो आरो गावनि खामानिफोरखौ मावनो हायो नाथाय माब्लाबा हारसिङै बायकिं खालामोब्ला गोबां प्र'ब्लेमफोर जानायबो नुनो मोनो जेरै माब्लाबा देहाफोरा नोरजिया एबा लोमजाब्र'बोब्ला अब्ला बायकिं खालामनाया प्र'ब्लेम जायो लोगो थायोब्ला बिथांआनो बायकिं खालामनायाव हेफाजाब खालामनो हायो आरो लोगो थायोब्ला बबेबाफोर जायगायाव जुदि एसे गिथावना जाथाय जायोब्ला अब्ला लोगोनि हेफाजाबजों बै गिथावना जाथायनिफ्राय बारग'नो हायो हारसिं बायकिं खालामनो मोजां मोनोब्लाबो नाथाय आङो सानै एबा लोगो थादेरोब्ला साबसिन मोजां मोनो मानोना लोगो थायोब्ला मिथियै जायगाफोराव दावबायनो मोजां जायो आरो

मिथियै जायगाफोरावबो साह'स खालामनानै थांनो हायो